गामियारि ओनसोलाव जोङो नायोब्ला फालांगिरि हिसाबै जों आबाद मावनाय जिब जुनार फिसिनाय हाथाइ द'खान होनाय बेफोरबादिखौ जों मावनो हायो दा गामियारि ओनसोलाव बेफोरबादि मावनानै आबाद मावनानै जोङो गावनि जिउखौ जों दैदेनलांनो हायो आबाद मावनानै जोङो गावनि जानाय लोंनाय बायदि उदैखौ सुफुंनो हायो आरो जों आबाद मावनानैनो हाथाइ बाजाराव जोङो द'खान होनानै जोङो आबादखौ फानलाय लायलाय जों खालामनो हायो आरो जिब जुनारनि बेलायाव जोङो जौगायोब्ला जोङो गामि ओनसोलाव मोसौ बोरमा अमा बायदि फिसिनानै जोङो गावनि जिउनि दैदेनलांनायनि जेरै बेफोरजों फिसिनानै जोङो फानलाय बायलाय खालामनानै जों रां आरजिनो हायो आरो जिब जुनार फिसिनानै जोङो जे गावनि नांगौ समाव जे फानलाय बायलाय खालामनानै जों रां खामायनो हायो आरो मोसौ फिसिनानै जोङो मोसौनिफ्राय जोङो गोबां आरजिनो हायो मोसौनि खिया जे हासार जायो जों बेखौ आबाद मावनायाव बाहायनो हायो आरो मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेर मोनो दा जों बेफोर गाइखेरखौ लोंनानै जोङो जोंनि गांनाय उखैनायखौ जों सुफुंनो हायो आरो गामियारि ओनसोलाव जोङो बिदि हाथाइ बाजाराव द'खान ग'ला होनानै जोङो गावनि जे जिउनि दैदेनलांनाय बेखौ जों दैदेनलांनो हायो दा गामि ओनसोलाव जों फालांगियारिखौ गोजौ फारसे लांनोबा जोङो बायदि बायदि जों आबाद मावनांगोन आरो जिब जुनार जों फिनो रोंनांगोन माइ गायनो रोंनांगोन आलु मटर बिदि फान्थाव बायदि जों गायनानै जोङो फालांगिरिखौ गिदिर खालामनांगोन आरो जों फालांगियारि नोजोर बोयोब्ला जोंबायदि बेफार फालांगि खालामनोबो हायो जेरै गुबुन सासे मानसिनाव बायदि बायदि बायस'नानै जों गुबुन गुबुन जायगायाव फाहैनाय बेफोरबादि राहाखौबो जों लानो हायो आरो आरो फालांगियारि हिसाबै जों नोजोर बोनो हाबावो दि बायदि बायदि जायगायाव जों नुनो मोनो जेरै दखान फिसा फिसा बाहायनानै जोङो गाव गावनि जिउखौ दैदेननाय बेफोर बायदि थासारिखौ जों गामि ओनसोलनि फालांगिरि हिसाबै जों नुनो हायो